हेलो अथी दाढ़ीके बनबयके रुपैआ लेबहो

हेलो हेलो दाढ़ी आओर चूल छटबयके जेना हीरो जैसा बनबय छै ओकर कए रुपैआ लै छहो किछु कम नहि करबहो कए रुपैआ नब्बे ठीक छै बढ़िआँसँ दाढ़ी बनाय दहो छौपट्टी फुल छाँटि देबहो नहि काटि देबहो हाँ अथी लगाइके की कहय छै

साबुन जे होइ छै

ठीक छै आइ रहलियै हन नहो काटय पड़तय नब्बे रुपैआ लेबहो ठीक छै हाँ आइ रहलियै हन अथी कनि आँखिवला पिपनियो आर काटि देबहो नमहर छै

नब्बे नब्बै रुपैया कहलहो तइयो किछु बेसी कहलहो

अस्सीगो देबो अच्छा ठीक

रुपैआ होतय तब ने देबौ अभी रुपैआ नहि छै आओर केना होतय देबौ बादमे ठीक छै आइ रहलियौ हँ चूल बढ़िआँसँ छाँटब चूल बढ़िआँसँ छाँटऽ पड़तौ